पंहिंजी घोट त नशो थई जीअं कंदव तीअं भरिंदव जहिड़ो त निभेरो जहिड़ो उठ तेॾा लोॾा त लॻई त काल्ह पवई